हैलो अंजी अंजी राम राम तुंदे प्रगोम ऐ रुट्टी दा अं किन्ने बंदे दा प्रोग्राम ऐ आ अच्छा अच्छा आं केह् बंदोबस्त ऐ रेट बगैरा ओह् स्टॉल दा रेट होंदा बीह् बीह् ज्हार रपेआ स्टार इक्क निकलेआ ते तुस पंज स्टार निकलेआ ते लक्ख रपेआ देई ओड़ेओ इक्क लक्ख रपेआ आं तीन चार लाने होन ते अस्सी ज्हार रपेआ फिर तुस दिक्खो आं होर स्हाब किरपाल दी रुटीन अ आहो ठीक ऐ पुच्छी ओ ते कोई सनाई ओड़ेओ एह्